اترپردیش میں ایسی بہت سی آرٹ کمیونٹیز یا تنظیمیں ہیں جو مقامی فنکاروں کی حمایت اور ترویج کے لیے کام کرتی رہتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو میوزیمس کا نام لوں گا کہ نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ جس میں ماڈرن آرٹ کے حوالے سے بہت سارے فنکاروں کو جگہ ملتی ہے اور تاریخی حوالوں سے بھی جو اب تاریخ بن رہی ہے ان کی چیزوں کو وہاں رکھا جاتا ہے اس کے بعد انڈین نیشنل ٹرسٹ فور آرٹ اینڈ لینگ آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج یعنی انٹیک اس میں انڈین لینگویج اور کلچر کے ہیریٹیج کو محفوظ کرنے کے لیے جو دستاویزات ہیں اور اس کے لیے جو نوادرات ہیں جو ایک ایکسیویٹ کر کے نکالے گئے ہیں ان کو اس میں جگہ دی جا رہی ہے اس کے بعد بابا کھڑک سنگھ مارگ جیسے مقامات پر باقاعدہ نمائش اور میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں فنکاروں کو عوام سے براہ راست ملنے کا موقع بھی ملتا ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے ٹھیک ہے اترپردیش کے مختلف سوسائٹیاں بھی ایسی ہیں جو اترپردیش کے اسٹیٹ آ جیسے اترپردیش کے اسٹیٹ اسٹیٹ آرٹ گیلری ہے اور اودھ آٹ سوسائٹی ہے تو ایسے بہت ساری سوسائٹیز اور تنظیمیں ہیں جو فنکاروں کی حمایت میں اور ان کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں